हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति में बहुत ही अच्छी भूमिका है अंतर राष्ट्रीय संबंध उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा है जो कि यहाँ का चावल निर्यात अंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है जो विदेश में जैसे कि हमारे चंदौली जिले का काला नामक चावल

विदेश में जाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान प्रदान करता है यहाँ के चावल खाके लोग हर तरीके से संबंध जैसे कि चवाल हो गया अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया और विदेश नीति का क्या योगदान रहता है विदेश नीति का योगदान ये रहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी विदेश नीति अपनाए विदेश नी नीति अपनाए जाती है वहाँ की वहाँ के भी लोगों का जो यहाँ पे निर्माण होता है या कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी वो अंतर्रा विदेश नीति द्वारा भी योगदान विदेश नीति एक यहाँ पे जैसे कि कम्पनियाँ आकर यहाँ अपनी योगदान देती है बि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय अस्तर पे उत्तर प्रदेश सरकार भी उनको अपनी जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि काफी कम्पनियाँ विदेश से आकर यहाँ पे कार्य कर रही है और नई नई कम्पनियों का निर्माण हो रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों को लोगों को कार्य नौकरी प्रदान हो रही है जिससे अच्छे से भारत उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों जनता का कार्य हो स चल सके नौकरी भी मिल सके जैसे कि आई टी सेक्टर हुआ या आई टी सेक्टर हो गया या मकैनिकल सेक्टर हो गया जो कंप्यूटर सेक्टर हो गया विदेश नीति अच्छा योगदान उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और बातचीत में भी उत्तर प्रदेश सरकार और छात्र यहाँ उत्तर प्रदेश में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय और आई आई टी के ऐसे ऐसे कार्य जो हैं जो विदेश के जो छात्र भी यहाँ यहाँ आते हैं यहाँ के जो उत्तर प्रदेश को जो छात्र भी विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए और मोदी जी का तो ऐसा परचम लहरा है पूरे विश्व में वो ब बहत्तर पर्सेन्ट लोग फालोअर हो गए हें उनके सौ पर्सेन्ट में पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में बहत्तर पर्सेन्ट लोग उनके फॉलअर्स हैं इसलिए हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि माननीय मोदी जी हैं उनके चलते हमारे हिंदुस्तान का नाम बहुत ही गौरवान्वित रूप से और भारत को देखा जा रहा है जिसे में कि विदेश में उन उनके कारण बहुत ही अच्छा जो भी कार्यक्रम चाहे अमेरिका में हुआ हो चाहे जर्मनी में न्यूयॉर्क जहाँ जहाँ भी मोदी जी गए उनके सभी लोग फैन हो गए और उनकी और हमरी मातृभाषा हिन्दी का जाकर उन्होंने भाषण जो दिया वो भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित की चीज़ है और आतंकवाद आतंकवाद पे जो उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का योगदान है जो हमारे देश में बमब्लास्ट या कहीं भी उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी जगह पे भी वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की वजह से बमब्लास्ट हो इतने दिन से वो का सरकार में हैं बमब्लास्ट का नामों निशान मिटा चु चुके जबसे सर्जिकल स्ट्राइक कराई है उन्होंने आतंकवाद को समाप्त कर दिया है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए विदेश नीति और जा कर वहाँ पे बात करने का तरीका जो मोदी जी का है बहुत ही अच्छा पूरे हिंदुस्तान को सु सुरक्षित रखने का बहुत ही तौर तरीका अच्छा लगा मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो कि भारत के इस समय विश्व गुरु के विश्व गुरु बन चुके हैं देश के पूरे देश में मोदी जी के द्वारा आतंकवाद को मिटाने का प्रयास बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल रहा है जो कि अब हम भी आगे की कामना करते हैं कि मोदी जी हमारे देश के हमेशा प्रधानमंत्री रहें जबतक उनका कार्यकाल रहे और जबतक वो कर सकें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अभी तक ना कोई है ना हुआ ना होगा और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम रही है जिससे कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता और धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटाकर कश्मीर में आतंकवाद पथराव ये सब जो हो रहे थे उसको जड़ से समाप्त कर दिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया